मोबाइल इन्टरनेट यह माध्यम तेजी से समाचार पहुँचाने में सक्षम है और अपडेटेड रहता है हालाँकि यह यहाँ पर फ़ेक न्यूज़ और गलत जानकारी का खतरा अधिक होता है विश्वसनीय समाचार ऐप्स और वेवसाइड पर भरोसा करना चाहिए टी वी चेनल ताजा खबरें देने में सक्षम है और आम तौर पर उनकी ही रिपोर्टिंग सटीक होती है लेकिन कभी कभी चेनल पर भी पक्षपात का आरोप लगता हे रेडियो समाचार त्वरित और व्यापक बहुत पहुँच वाला माध्यम है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो समाचार आम तौर पर विश्वसनीय होते हैं लेकिन यह स्रोत भी तात्कालिकता के मामले में पीछे हो सकता है